झूलेलाल डॉक्टर दादा जय झूलेलाल डॉक्टर दादा किअं आहियो डॉक्टर साहिबु तकलीफ़ थी हुई कोविड हले थो त कोविड थी वियो हुओ हा हा थोरो हीअं मतिलबु भाॼियूं वाॼियूं जीअं वठणु निकिरंदो आहे माण्हू उहो ई वठणु निकितमि त शायदि कोविड थी वियो आहे टैस्ट सुबुहु कराई त रिसल्ट पॉजिटिव आयो आहे त उहे मां चयो सलाह वठां छा करणु खपे छा न करणु खपे हा हा होतिरो कोंट्रैक्ट कयां हा हा साईं ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु ऐं हा डॉक्टर साहिबु त घर वारनि जी बि रिपोट कढाए छॾा छा छा आहे उहो बि मूं सां मिलियुल मतिलबु कल्ह राति ताईं त गॾु ई हुआ न सिर्फ़ु मुंहिंजे वॾे भाउ खे खंघि लॻे थी त तव्हां जीअं सलाह ॾियो स्टीम वठो ऐं डॉक्टर साहिबु मूंखे इअं मूंखे इअं मुंझ मुंझ थी थिए ऐं किअं हीअं घरु इअं मतिलबु भारी भारी थो लॻे जाम मुंहिंजो सरीर जो ऐं मूंखे जाम भारी भारी थो लॻे त हुनजो छा कयां

गरमु पाणी पीऊं ऐं हा त इअं एडमिट वैडमिट थिअण जी कोई ज़रूरत त न आहे न हुन लाइ घरां ई थी वेंदो न कॉरंटाइन करे छॾां पंहिंजे पाण खे जी जी जी डॉक्टर साहिबु ॿियो डॉक्टर साहिबु इयो छा चइबो आहे हीअं बॉडी सॼी इअं सुन्न थी थी वञे हीअं थींदो आहे न कि सुस्ती थींदी आहे वीकनैस वांगुरु लॻंदो आहे हीअं सभु हा हा

ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु हा हा ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु इहो फीस घणी थींदी जॾहिं बि तव्हां जीअं ॿुधायो भली चयो त मां मोबाइल ते मोकिले छॾांव ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु जी जी डॉक्टर साहिबु जी हा